चोवीह अप्रैल उणिवीह सौ पंजासी टीह मई उणिवीह सौ नवें पंज जुलाई उणिवीह सौ सतरि वीह अगस्ट उणिवीह सौ पंजासी टे फेबररी उणिवीह सौ ॿ